جی ہاں پچھلے زمانے میں کچھ اہم پیش رفت ہوئی ہیں جو آج کے علاقے میں رہنے والے لوگوں کی رہائشوں کو مددگار ثابت ہوئی ہیں پچھلے زمانے میں ہوا اور پانی کے تعاون کا طریقے تشکیل دیے گئے جو آج بھی ہمارے علاقے میں استعمال ہوتے ہیں اور مہلک بیماریوں سے بچنے میں مدد دیتے ہیں بیسویں شتابدی میں بیسویں صدی میں کے دور میں دریافت ہوئے کچھ کچھ علاقے میں آبادی کے لیے پانی کا انتظام موجود نہیں تھا ان کے لیے حکومتیں حکومتیں کرنا شروع کر دیا تھا حکومت نے پانی کا انتظام بھی کرنا شروع کر دیا تھا وہاں پہ ان کو پانی دستیاب کیا گیا ٹھیک ہے تو کہنا یہ ہے کہ جو پچھلا زمانہ تھا اس اس کے پیش رفت جو ہوئی ہے پچھلے زمانے میں اس سے جو ہے آج کے دور میں رہنے والے جو ہمارے علاقے کے رہائشی لوگ ہیں ان کو کافی مدد ہوئی ہے